हमारे यहाँ बहुत सारे हैन्डपम्प हैं कई जगहों पर मैंने देखा है सूखा क्षेत्र में जैसे कि वहाँ पर हैन्डपम्प तो रहते ही हैं बट उनमें से पानी नहीं निकलता है क्योंकि कहीं कहीं बहुत कम मात्रा में बोरिन्ग होती है कहीं कहीं ज़्यादा बोरिन्ग होने के कारण फिर भी उसमें से पानी नहीं आता है और जैसे कि देखा गया है कि हैन्डपम्प अगर लगाया जाए तो लगाने के लिए उसमें बहुत सारे प्रोसीज़र फ़ॉलो बहुत सारे बोरिन्ग करानी पड़ती है उसमें बोरिन्ग कराते समय बहुत सारी कठिनाइयाँ कहीं कहीं पानी निकलता है नहीं निकलता है इन्जीनियर आते हैं चेक करते हैं फिर इसके बाद में सारा सिस्टम अपना लगा करके बोरिन्ग करते हैं बोरिन्ग करने के बावजूद फिर भी पानी नहीं निकलता है और जहाँ पर निकलता है बहुत ही अच्छा लेवल पानी का रहता है वहाँ पर पानी निकलता है हैन्डपम्प सेट कर दिया जाता है और रही बात लम्बी कतार देखने की तो जहाँ पर अगर नहीं हैन्डपम्प में पानी आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि अगर सिन्गल हैन्डपम्प है वहाँ पर पानी आ रहा है तो वहाँ पर लम्बी लम्बी कतारें लग जाती हैं और लोगों को पानी लेने में तकलीफ होती है जिसके कारण बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और हैन्डपम्प खराब हो जाने के बाद मिस्त्री वग़ैरह जो है वह भी बहुत कठिनाई से मिलते हैं मिस्त्री के पास जाना पड़ता है उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि भैया चलिए हमरा हैन्डपम्प खराब हो गया है चल नहीं रहा है सही से ठीक से पानी नहीं आ रहा है जिसके कारण जो है वह कहते हैं कि दो दिन बाद आएँगे चार दिन बाद आएँगे तो जिस कारण से पानी को लेकर के हैन्डपम्प की समस्या बनी रहती है फिर इसके बाद जब मिस्त्री आते हैं तो वह पूरा हैन्डपम्प उखाड़ते हैं जो चीज़ उसमें खराब रहती है पाइप टूटी है या फिर उसमें पानी कम है तो अगर पाइप वग़ैरह टूटी रहती है फिर से दूसरी पाइप लगानी पड़ती है और इसके बाद अगर पानी का लेवल ही नीचे चला गया है तो उसमें नई फिर पाइप ले आ करके फिर जोड़नी पड़ती है जिसके कारण फिर उसमें एक दो दिन लेट हो जाता है तो जिस कारण से कहीं न कहीं देखा जाए तो हैन्डपम्प को लेकर के दिक्कत बनी रहती है और गर्मियों के दिन में कई कई सारे हैन्डपम्प तो सूख भी जाते हैं जिसके कारण कहीं यह भी हो जाता है कि हैन्डपम्प रहते हुए भी पानी उसमें से नहीं आ रहा है तो आदमी को नलकूप कुआँ हैन्डपम्प के पास जाना पड़ता है तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम दिक्कत परेशानी आती है लेकिन अगर हैन्डपम्प रहता है तो सबलोग अपने अपने घरों घरों में लगा रखे हैं जिसके कारण यह परेशानी कभी कभी आती है नहीं तो बाकी सब सही रहता है पानी मिलना टाइम टाइम से मिल जाता है लोगों को और इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है और हैन्डपम्प में मेन प्रॉब्लम मेन दिक्कत यह होती है कि जब वह खराब होता है तो उससे अच्छा कराने के लिए हमें इन्जीनियर टेक्नीशियन के पास जाना पड़ता है जिसके कारण जो है कई दिक्कतों का सामना कभी वह फ्री मिलते हैं नहीं मिलते हैं कभी वह मना कर देतेे हैं जिसके कारण से वह टाइम से आ नहीं पाते हैं तो वह हमारा हैन्डपम्प सही नहीं हो पाता है जिसके कारण जो है हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसलिए जो है हैन्डपम्प को लेकर के गर्मियों के दिन में अगर देखा गया है तो पानी का जो लेवल स्तर है पानी का वह कम हो जाने के कारण बहुत सारे हैन्डपम्प जो हैं बिगड़ जाते हैं पानी ही नहीं उठाते हैं तो इससे जो है गाँव में जो हैं बहुत सारी भीड़ लग जाती है जिस हैन्डपम्प में पानी आता है वहाँ पर जो है अपना उसको लम्बी कतारें लगा लगाकर के लोग पानी भर भरके दिक्कत परेशानी से लेकर जाते हैं और ज़्यादा यूज़ करने के बावजूद फिर भी वह हैन्डपम्प जो है कहीं कहीं वह भी खराब हो जाता है